आ जोंथ' जेरख'म दाउफोरखौ जोलैफोरखौ दाउ जोलैफोरखौ फिसा बुरजा होग्राखौसो मोजां मोनो जेरख'म आठथा अ आठथा सैद'था फनद्र'था बेफोरबादि होग्रा दाउ जोलैखौ जों फिनो मोजां मोनो आमफ्राय सैमाफ्राबो जेरख'म जों नायनो सायस मोजां मोननाय बेफोरखौ जों लाखियो फियो ओमफ्राय जों मोसौफोरखौबो जों मोसौफोयखौबो अराय सम जों फिसाफोरखौ मोजां जोथोन खालामनानै जों लाखियो आमफ्राय जों मावजिफोरखौबो जोलै मोजांखौ जों फियो आमफ्राय जों बेखौ फिनानै जों आदोद खालामो जेरख'म बोरमाफ्राबो जों माथाम माब्रै होग्राखौ जों मोजां मोनो फिनो मोजां मोनो आमफ्राय सैमाफ्राबो जेरख'म सिखारि बेफोरखौ जों फिनो मोजां मोनो ओमफाय जों बेफोरखौ फिनायाव मारै मारै जों फिनांगौ बेखौ जों आदार होनांगौ बायध' जायो जाहाथे जोंनि सैमाफ्रा गावनि उदैनि थाखाय अरायसम बुंनानै थायो बेनिखायनो जोंना सैमाफ्रा फिनो थाखाय मोजां मोनो आमफ्राय दाउफोरखौबो जों जेरख'म दाउ बोलदिफोरखौ जों फिनो मोजां मोनो फिसा बुरजा होयो नालाय बिसोरो माबाफ्रा दाउ बोलदिफ्रा बेनिखायनो जों फिनो मोजां मोनो ओमफ्राय जेरख'म जों एनजर मामुफोरखौबो जों फियो आमफ्राय सेसा सेसा बेखौबो जों फियो जोलै लायो आमफ्राय जों दाउरायफोरखौबो जों फियो ओमफ्राय जों दाउस्रि सखा थिफि खौबो जों फियो दाउस्रिखौबो जों फिनाय जायो आमफ्राय जोंहा अनेख जादनि जुनाद दं जेरख'म लख्राफोरखौबो फियो सैमा सिखारि फियो बेलाथि सैमाफोरखौ अराय सम फिनाय जायो आरोखि जों बेफोरखौ मोजां मोननाय जायो आमफ्राय बेफोरखौ जों फिनो थाखाय अराय समनि थाखाय जोंनो नांगौ जायो आमफ्राय इफोरो जोंहा दा नाफोरखौ माबाफोरखौबो सैमाखौ जों दाउफोरखौ जोङो फिनो थाखाय जोंहा बासा बासा होनांगौ जायो आमफ्राय जों दाउआ जाहैदों फिसा होनांगौ बिदै दैयो गयो आमफ्राय गावनि फिसाखौ आलो गोजोन खाङो देरहोयो बेनि थाखाय जों दाउफोरखौ मोजां मोननाय जायो जेरै सैमायाबो गावनि बासा बुथुमनानै गावनो फिसा होयो बेफोरो फेदेरनानै आदार बुथुमनानै होफैयो फिसाफोरनो थाखाय बिफोरनि थाखाय जों सैमाफोरखौबो मोजां मोनो आरो जों सैमाखौ न'आवबो सिखाव थिखावनि थाखाय जों फिनाय जायो बिनि थाखायनो जों सैमाखौ मोजां मोननाय जायो आमफ्राय जेरख'म मावजि मावजिफ्राखौबो जोङो एनजर थेनजर बायदिसिना हमो बेनि थाखाय जों न'आव फिनाय जायो जाहाथे बिफोरबादिया जाहाथे बिफोरबादिया फैनो हाया आमफ्राय जोंहा अमा दाउ बेफोरो अमा अमाफोरखौबो फिनाय जायो नाथाय बेफोरखौ फानोब्ला रां मोननाय जायो बेफोरनो आरोखि आमफ्राय दा जोंहा अमा सैमाखौ जोंहा सिखारि खालामो आमफ्राय बेफोरखौ जोङो लानानैबो गिदिङो सिखाराव लानानै थाङो बिदिनोसै आरोखि सैमाफोर दाउफोरखौ जों बिदियावनो जों अरायसम मोजां मोननाय जायो आरोखि आमफाय जाहाथे जोंहा दाउफ्राबो जोलै एरहोयो माइ एरहोयो नायनो समायना नुयो खासिफोर खालामब्ला जेरख'म दाउलाफोरखौ बेनि थाखाय जोंहा समायनानि थाखाय फियो जेरख'म फिनानै जोंहा फैसा थाखाबो खामायनो हायो बेफोरजों दाउफोरजों दाउफोरखौ ओंखायनो जों मोजां मोनो फिनो बेनि थाखायनो जों दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ जों फिनाय जायो आरोखि बोरमायाबो गांसो जायो आदार होनाङा गावनो जानानै गावनो आरामसे फैयो बेनि थाखायनो जोंहा बेफोरखौ बायध'आराम जायो आरोखि बिनि थाखायनो जों सैमा अमा दाउ बोरमा आ बेफोरखौ फिनाय जायो आमफाय जोंहा सेसाखौबो समायनानि थाखाय फिनाय जायो न'आव बिनि थाखायनो जों सेसाखौबो फिनाय जायो आमफ्राय दाउरायखौबो जोंहा समायनानि थाखाय न'आव फिनाय जायो आरो सिरियाखानाफ्रावबो नुनाय जायो बेखौ मानसिफ्रा नायनो थाङो समायना नि थाखाय दाउरायखौ बिनि थाखायनो जों बेखौ फानजारियाव दोननाय जायो